हेल्ल' औ खोनादों

औ जागोन दे औ मानिमोन बेयो औ औ

औ दे औ दे औ जागोन एक्ट'रखौ जेखुनु बै सासे लोगोखौ सेलेक्ट खालामनिसै नामा बिरन्जय औ बिरन्जयखौनो खालामनिसै खोमा एक्ट'रखौ औ औ एक्ट्रिस बिदाखौ सुबिरखौनो खालामनिसै खोमा एक्ट्रिस बिदाखौ एक्ट्रिस बिदाखौ सुबिरखौनो खालामनिसै दां बिनो जागोन बायदि मोनदों आङो

औ औ औ एक्ट्रिसखौ माबाखौनो लानोसै खोमा मा होनो अनजिमाखौनो लानोसै दां औ औ औ औ

दे जागोन जागोन दे आं खालामगोन औ औ औ

लकेस'नखौ लकेस'नखौ आइ रिभारावनो थिक जागोन बायदि मोनदों आङो आइ रिभारनि बे एसे औ

बेवहायनो लानांसिगोन बेयावनो मोजां जागोन जायगायाबो आराम ना

औ औ बेनिफ्रायनो खालामनांसिगोन दे जागोन दे रायज्लायगोन आङो दायो र' दसे थानानैनो फन हरगोन आङो फन हरनानैहाय बिसोरखौ बुंहरनांसिगोन औ माने मानसिफोराबो बेस्थ' थायो नालाय बेखायनो